पहिने तऽ पहिने तऽ ई रहय बैंकमे बहुत कालसँ आब लाइन लागऽ बहुत कालसँ आब खड़ा रहऽ दोसर रहय सिस्टम आब तऽ सिस्टम नहि छै आब तऽ छै से

ओहो कहय छै आओर से आयब की आयब तऽ आओर दोसरो अथी भए गेलइए

फलाँ टाइम छै हौअए

अब जा अब लिंक छऽ कभी कभी नहि छऽ अब लाइनमे एक घण्टा खड़े रहऽ आब तऽ एक घण्टा नहि खड़ा रहऽ पड़य छै जे

उसब सिस्टम होना चाही बहुत कुछ तऽ पहिने रहय

आब कम्पनी सब जे छै अच्छा चाहय छै से हुअए से सब सिस्टम बढ़िआँ रहना चाही से कहय छै